महिलाओं को रोजाना कुछ न कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कुछ वर्षों में हमने जाना है कि भारतीय समाज में महिलाओं कि भूमिका काफ़ी बदल गई है अगर हम देखें तो तो आज कि महिलायें मर्दों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नौकरी करती हैं घर संभालती हैं और देश विदेश आना जाना भी करती रहती हैं अपने काम को लेकर इसी के साथ साथ कुछ वर्षों के अंदर हमने देखा है कि राजनीति के अंदर भी महिलाओं का बहुत अच्छा वर्चस्व हो गया है और हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला ही है इसी के साथ साथ जैसे जैसे समय बदलता गया है महिलाओं का महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर जो सवाल थे वह अब बदल गए है महिलाओं को अब हम यहाँ तक है सुरक्षित महसूस करते हैं इसके अलावा बहुत से ऐसे कुछ राज्य होंगे जहाँ पर अभी भी कुछ महिलाओं कि सुरक्षा को लेकर प्रिकॉशन है पर धीरे धीरे वहाँ भी बदलाव आ ही जाएंगे इससे पहले कि अगर हम देखा तो पहले कि महिलायें पर्दा प्रथा में रहती थी घूँघट में रहती थी वह घर से बाहर नहीं जाती थी इसके अलावा घर में ही अपना काम काज करती थी पशुओं को और परिवार को पालती रहती थी उनका रख रखाव करती थी इसी के साथ साथ ही शिक्षा को भी अगर हम देखें अब शिक्षा का अधिकार भी उनको बराबर का अधिकार मिल गया है महिलायें जो होती है वह अब शिक्षित हो गई हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा कर और अच्छी एजुकेशन देकर उनको नौकरी पर लगाती हैं और भेजती हैं और बहुत ही ज्ञान महिलाओं में आ गया है और वह अब बराबर का हक रखती है